جی ہیلو ہاں عادل سے بات ہو رہی جی بتائیے جی جی

جی ہمیں تو فیٹی لیور آیا ہے صاحب جی جی جی

اچھا

جی ایک کال آئی تھی بتا رہے تھے آپ کو ہیلتھ کے لیے وغیرہ یوز کرئیے تو میں پھل فروٹ لے رہا ہوں سر جی جی جی

آپ کے پاس دوائی نہیں ہے ایسا کم کرنے کا

ٹھیک ہے اوکے تھینک یو